ایک لاکھ پانچ ہزار چھ لاکھ تین ہزار آٹھ لاکھ دو ہزار چار لاکھ چار ہزار آٹھ لاکھ آٹھ لاکھ نو ہزار دو لاکھ دو ہزار دھنیہ واد